हलो हाँ भाई साहब नमस्कार हाँ भैया अब ऐसा है इस समय हम तो मंडी में है अभी बस पहुँच रहे हैं अरे समझ लो गेट पर पहुँच गए है बग्गा मंडी में हैं हाँ हमारी आढ़त है आनंद कस्यप के नाम से आढ़त है हाँ बताइए आपको कौन सी मछली चाहिए अच्छा अच्छा ज़िंदा चाहिए या मतलब पार्टी या ठीक है तो तो ऐसा है सींग तो हमारे पास नहीं है लेकिन आप पुराने कस्टमर है इसीलिए हम बता रहे हैं हमारे पास जो विदेशी मंगूर था उसको हम देसी मंगूर कह के बेच रहे हैं लेकिन आप पुराने थोड़ा मतलब एक कस्टमर हैं इसीलिए हम सही बता रहे हैं कि वो मार्केट में आ कर आप बेचना चाहते हैं तब देसी कर के मंगुर बेच दीजिएगा लेकिन है वो विदेशी ये असली बात आप से हमारी हो रही है किसी को बताना मत ठीक है अच्छा तो ठीक है कितना माल इतना बताओ तो फिर अच्छा आ आधे किलो अच्छा तो एक किलो तो मंगुर हमारे पास डिब्बे में पला हुआ है खाने के लिए तो ऐसा करते हैं आप कितना है इस समय अच्छा तो गाँव में हैं या तो फिर चले आओ मैजिक से बैठ के और यहीं हमारी मंडी है बग्गा पास अंधे चौकी के पास तो हमारे यहाँ एक पेटी में रखा है अगर अगर हम कहीं चले भी जाए तो आढ़त से हट के तो आ जाना वो हमारा लड़का बैठता है तो वहाँ पर हम बोल देंगे उसको एक किलो मंगूर दे दो वो ले लेना बनाना खाना बढ़िया टेस्टी होता है

अब रेट का है रेट हमारा इस समय चल रहा है छः सौ का चल रहा है लखनऊ का हमारा है लेकिन आपस का मामला है तो ऐसा करना हमको चार सौ का दे देना अब सही क्या लगा लें अगर वो ना दे पैसा वो तो बात अलग है वो आपस का मामला है दे देंगे तुम उत्ती दूर आओगे मैजिक से किराया लगा के वो ले लेना और लेकिन एक रेहू हमारे पास बहुत बड़ा है ढाई किलो का अभी ये देखो अभी बस वो रखना की शाम में आ रहे हैं शाम में अगर कहो तो वीडियो का वीडियो कॉल पर दिखा दें हमारे पास एगो छः किलो का टेंगन आया है तो ठीक है तो वो छः किलो का रेहू है वो ले जाओ और सब लोग काट काट कर अपना ले लेना बना लेना पैसे की क्या बात करें आपस का मामला है